हाँ मैंने इस्कूल और कोलेज में भारतीय विज्ञान को पढ़ा हमारे कोलेज में हमेशा मिसाइलें पी ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ाया जाता था कि कैसे अब्दुल कलाम जी ने हमारे देश को परमाणु संपन्न देश बनाया आज हम उन देशों की लिश्ट में हैं जो दुनिया के सब से शक्तिशाली देश हैं आज हम पर किसी देश की हिम्मत नहीं है जो हमला करने का सोच सकें आज हम विश्व अट पटल पर शक्तिशाली बन गए हैं ये हुआ है डॉक्टर कलाम साहब की वजह से क्योंकि आज कलाम साहब नहीं होते तो पाकिस्तान जैसा देश हम पर कभी भी हमला करता था किंतु कलाम साहब की वजह से आज चीन जैसा देश आज पीछे हटता है दुनिया भारत का लोहा मानती है